आं दाखालि मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय गांसे सल'मा बिजाब लाबोदोंमोन बे सल'मा बिजाबा मैहुर बे सल'मा बिजाबखौ लिरदोंमोन धरनिधर औवारिया जिगुजौ दाइनजि मायथायाव बे सल'मा बिजाबनि बागै आं आंनि लोगोफोरनिफ्राय खोनानो मोनदोंमोन जे बे सल'मा बिजाबाव बर'फोरनि समाजआरि सावगारिया बेरखांदों होननानै बे सल'मा बिजाबाव बर'फोरनि मैहुर खालामना जानाय ना गुरनाय आबाद मावनानै जानाय बर' हिन्जावफोरनि इन्दि एम्फौ फिसिनाय मानास हाग्रामायाव मैहुर खालामनानै गावनि नख'रखौ फोथांनाय बेफोरनि बागै आं आंनि लोगोफोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों एबा खोनानो मोन्दोंमोन जे बे सल'मा बिजाबाव बर'फोरनि समाजआरि सावगारिया बेरखांदों होननानै दा आंबो बे सल'मा बिजाबखौ फरायनो लुबैनानै मुलुगसोलोंसालिनि बिजाब बाख्रिनिफ्राय लाबोनानै फरायफैनानै मिथिनो मोनबाय जे बे सल'मा बिजाबाव बर'फोरनि समाजआरि सावगारि मानास हाग्रामायाव मैहुर खालामनानै जानाय बर' हिनजावफोरनि ना गुरनाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय आबाद मावनानै जानाय समाजआरि सावगारिया बे सल'मा बिजाबाव रोखायै बेरखांदों होननानै आं बे सल'मा बिजाबखौ फरायननानै जोबोद मोजां मोन्दों आरो बे सल'मा बिजाबखौ फरायनानै गोबां गियानबो मोननो हादों दा नोंसोरबो सोरबाफोर बे सल'मा बिजाबखौ फरायनो गोसोब्ला बिजाब बाख्रिफ्राव थांनानै बायनानै फरायनो हागोन जौसे राङावनो बायनानै फरायनो हागोन बे सल'मा बिजाबखौ फरायनानै गोबां गियानबो मोननो हागोन बे सल'मा बिजाबाव बर'फोरनि समाजआरि सावगारिया रोखायै बेरखांदों दा नोंसोरबो बे सल'मा बिजाबखौ बायनानै फरायनानै मिन्थिनो मोनगोन